मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरी मैम ने पेंटिंग सिखाई थी वो मुझे अभी भी याद है मैंने जो उस में पेंटिंग कलर करे थे मैंने एक हाउस बनाया था उस में मतलब मैंने इतने प्यारे कलर भरे थे मुझे मेरी मैम ने बताया मैं अभी चाहूँ तो मैं भी दूसरों को भी सिखा सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना पेंटिंग में हमेशा कलर भरते हैं जैसे कि ऐसा लगता है जैसे मैंने एक घर बनाया था उस में मैंने पेंटिंग कलर करे थे मुझे कलर करना मतलब मुझे मेरी मैम ने बताया कि ऐसे कलर करो मुझे बहुत अच्छा लगा कलर करना